مارچ دو ہزار بائیس میں میں نے فلپکارٹ سے ایک مکسر مشین خریدا تھا جوکہ بجاج آلیانز کا تھا وہ تقریباً مجھے چودہ سو روپے کا پڑا تھا اور اس میں تین جگ تھے اور اس کا مکسر اور اس کی مشین دونوں بہت ہی اچھی رہی میرے لیے جوکہ آج تک میرے گھر میں چل رہا ہے میرے گھر میں استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے میرے گھر میں بہت ساری آسانیاں ہو گئیں ہیں جیسے بچوں کے لیے جوس وغیرہ بنانا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اچانک سے کوئی گیسٹ آ جائے کوئی مہمان آ جائے کچھ آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے یا مسالہ ہی پیسنا ہو جاتا ہے تو ہماری گھر کی خواتین کو ان سب چیزوں میں کافی سہولیات مل گئی ہیں مکسر مشین کے آ جانے سے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بجاج آلیانز والوں نے جو مشین ہمیں فراہم کیا ہے بہت ہی اچھا ہے جوکہ آج تک نہ ہی اس کا موٹر خراب ہوا ہے اور نہ ہی اس کی باڈی میں اور اس کے جو جگیں ہیں اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی خرابی نہیں آئی ہے